सि सिंजी सिंधी संस्कृतीअ जे शादियुनि में हर को माण्हू पंहिंजी हैसियत सां तामु जामु कंदो आहे की ग़रीबु माण्हू की विचोला की शाहूकार जेके वॾो ख़र्चु करे सघंदा आहिनि शादियुनि जे रीती रिवाज़नि में पहिरीं त हेडु साठ विझंदा आहिनि सत सुहागणियूं गॾिजी करे तंहिं खां पोइ खोइबो साठ विझंदियूं आहिनि सत सुहागणियूं हुन खां पोइ तेल जा साठ बुकीअ जा साठ घड़ीअ जा साठ ॾेउ पवंदा आहिनि उन खां पोइ ॾिख जो रवाज़ु कयो वेंदो आहे ॾिख थी वञण खां पोइ घोड़ीअ ते चढ़ी घोटु परजण वेंदो आहे जंहिंखे प्रोसेशन चवंदा आहिनि वर घोड़ो चवंदा आहियूं शादीअ जे आस्थान ते गॾिजी करे पहिरीं दरनि जा साठ छोकिरीअ खे मुंहुं ॾेखारणो हस्त मिलाप करिणो शादीअ जी जॻह वेॾी ठाहिणी वेॾी ठाहे करे पहिरीं ग्रहनि देवताउनि जो आवाहनि करिणो हवन जे साक्षीअ में घोटु कुंवारि खे फेरा फेराइणा सत पदी ॾियारणी हथु आशीर्वाद जा ॾियारणा भाउ जा मामे जा काके जा ऐं पीउ जा पोइ सत पदी पढ़ण खां पोइ कन्यादान कराए उन्हनि खे आशीर्वाद ब्राह्मण देवता ॾींदा आहिनि आख़िर में पलो पाए करे ऐं शादीअ जी समाप्ती कई वेंदी आहे